क्या मैं नगर निगम में बात कर रहा हूँ जी अरे आप ये बताइए की आज कल पानी को क्या हो गया है ये पानी टाइम पे नहीं आ रहा लेकिन बिल आप टाइम पे पहुँचा देते हो

अरे तो ये ये कौन सी बात हुई कि ये ऐसा है तो सुबह नहीं आ पा रहा है तो शाम को भेज दे रहे हैं यहीं जब बिल लेने की बात आती है तो आप तो सिर पे खड़े हो जाते हो हम लोगों के की बिल भरिए बिल भरिए ड्यू हो रहा है चार्जेस लगेंगे पेलेन्टी लगेगी ये बात तो हम आपसे नहीं कहते है कि आज सेलेरी नहीं मिली अगले महीने मिलेगी तब अगले महीने भर देंगे बिल ये बताइए न आप ये एल आई सी स्क्वैर से बात कर रहा हूँ मैं

जी जी एल आई सी स्क्वैर के बगल से जो रास्ता जा रही है न ये सीधे जा के निकल ये कॉलोनी अपनी अपनी कॉलोनी जी जी

अरे वो तो आप हल करा देंगे चलिए बात इसकी हो गई अब ये पानी जो गंदा आ रहा है इतना उसकी समस्या कौन हल करेगा नहीं तो आप ये सारी चीज़ें ऐन टाइम के लिए ही क्यों रखते हैं ये चीज आप पहले से भी तो कर सकते हैं न ये बाढ़ आने वाली है ये समस्या आएगी तम इसके पहले से इसका हल तय कर के रखे तो हल निकाल के रखेंगे अभी ऐसा करके रखे कि नौबत न आए जो हम जैसे नागरिक को ये दिक्कत ना फेस करना पड़े कि खराब पानी पीना पड़े हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं अभी छह महीने का बच्चा है हम उसको क्या ये पानी पिलाएंगे तो उसका हाल सोच लीजिए आप क्या हाल होगा उसको बीमार हो जाएगा वो वो जाएगा आप इलाज करवाएंगे उसका पैसा तो मुझे ही भरना है बीस हजार की सैलेरी में क्या क्या करूंगा मैं पानी का बिल भरूँगा या बच्ची का इलाज कराऊँगा आप बताइए क्या करूँ मैं

ठीक है ठीक है चलिए आप मेरी कम्पलेन नोट कर लीजीए और इसमे जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करिएगा ठीक